नमस्कार में रियासी रौह्ने आह्ला राधेश्याम में इत्थूं दा गेआ जेल्लै मेटाडोरा गेआ ते पैदल तुसेंगी पता पैदल बड़ा सफर ऐ ते मेटाडोरा गे ते उत्थें गे अस बिल्कुल नंगें पैरें गे ठीक ऐ तीर्थ स्थान जाना हा ते जेल्लै नंगें पैरेंगे ते उत्थें बड़ा बड्डा मेला लगदा बड़ा बड्डा मेला मेला लगदा ते उत्थें इन्नी अच्छी जगह ते असें बावा हुंदे दर्शन कीते ते बावा हुंदे परदक्खना दित्ती उत्थें केह् ऐ दिक्खने आह्ली चीज़ केह् ऐ इक्क बड़ा बड्डा बावे दा मंदर ऐ मंदर ऐ भी अस न्हाते उत्थें न्हाते ते इक्क निं बंदा न्हाता बड़े बंदे न्हाते बड़ा बड्डा तलाऽ उत्थें ते बड़ी अच्छी जगह परदक्खना दित्ती बावे दे दर्शन कीते ते ओह्की साईड गे ते तां बी दर्शन कीते इक्क बावा निं ऐ उत्थें उत्थें बाबा अलग अलग किस्म दे नाग बी नाग देवता बी ऐ उत्थें ठीक ऐ परदक्खना दित्ते ते भी ते मेला बड़ा बड्डा लगदा लंगर लगदा ते झूले बड़े बड्डे दिक्खने आह्ले ते बच्चें लेई बच्चे मेले गी लग्गे दे होंदे खलौने ते किश तां उत्थां आइयै ते फिर केह् कीता उत्थां आइयै ते इत्थें जो बी अपने घरै च ते थोह्ड़े चक्कर लाने ते फिर चक्कर लाए ते चक्कर लाने दे बाद जो कीता ओह्बी अपना जिन्नी खुशी कन्नै जिन्ना बी होई सकदा जो बी होंदा अपने डांस कीता अपनी खुशी थी ते कीता ते करने दे फ्हिरी केह् कीता आऽ ते मत्था टेकेआ ते फिर कुदै रेही गल्ल उत्थें ते फ्ही गे अस कुत्थें गे अस गे अस मानसर मानसर जेल्लै गे ते गे मानसर ते उत्थें बी मच्छियां आटा दित्ता बड़ी अच्छी जगह लग्गी ओह् ते मच्छियें गी आटा दित्ता भी किश्तियां किश्तियां इन्ना दिक्खेआ नज़ारा उंदा नज़ारा दिक्खने गी दिक्खियां किश्तियां नुहाड़े च झूले झूटे ते भी केह् कीता उत्थें नाग देवता बड़ा बड्डा ओह्बी दिक्खेआ बड़ी अच्छी जगह लग्गी ते फिर उत्थें केह् कीता गोलधारै चक्कर लाया ते उत्थें इक्क देवता ऐ नाग देवता बड़ा बड्डा देवता ते उत्थें बी दिक्खेआ असें ओह्बी बड़ी अच्छी जगह लग्गी चक्कर लाया ते परदक्खना दित्ती ते अस भी न्हाते न्हाते नाग देवता शैल मत्था टेकेआ टेकने दे बाद भी न्हाते अस ते फिर आना बाऽ झूले बच्चे खिलौने बड़ी बड़ी प्यारी जगह लग्गी दिक्खने दा नज़ारा बड़ा दिक्खने दा नज़ारा उत्थें बड़ा नजारा दिक्खने दा ते ताहीं बड़ा नज़ारा दिक्खने दा चक्कर लाए परदक्खना बड़े बंदे खुश इन्नी खुशी होई ना असेंगी उत्थें दिक्खने दी बड़ी हद्द कोला बद्ध ते असें ई बड़ी खुशी होंदी ते जेल्लै जाना होऐ ना एह् नेही जगह ते बड़ी खुशी होंदी ते भी जन्ने उठी अस झूले अपने चक्कर लाया बच्चे गी खिलाया ते आई गे ते फिर अस इक्क दिन केह् होआ भी कुदै चक्कर लाने गी गे अस पतनीटॉप ते पत्तनीटाप बड़ी हरी भरी जगह इन्नी हरी भरी जगह ना दिक्खने दा नज़ारा ते बड़ा गै नज़ारा एह् ऐसियां ऐसियां जगहां ना उत्थें दिक्खने आह्लियां जेह्की कुदै कुसै कोई बंदा गेदा होंदा कोई बंदा नेईं गेदा होंदा असेंई बड़ी अच्छी जगह लगदी कि उत्थें हवा चलदी बड़ी प्यारी हवा चलदी ते घुम्मने दे बड़े बड़े नज़ारे न उत्थें दिक्खने दे बड़े बड़े नज़ारे न दिक्खने दे ते

अस तुआहीं जन्ने पत्तनीटाप आह्ली साईड ते बड़ी अच्छी जगह ओह् उत्थें इन्नी ऐसी हवा चलदी जेह्दे कारण कुसै एसी लाए दे उत्थें एसी लेवल दी बराबर हवा ते मतलब उत्थें कोई इन्ना रुकी निं सकदा ओह्बी कुदै कोटियां पाना पौंदियां स्वेटर पाना पौंदे मगर अस भी ठीक न ते असें ऐसी कोई एह् निं ऐ की असें भाई ओह् कि एह् ओह् लाने गी ते बड़ी अच्छी जगह भाई ते ऐसे दी कोई जरूरत निं ऐ बड़ी हवा शैल झूल्लने आह्ली दिक्खने आह्ली नज़ारे आह्ली जगह ते मेला लग्गे दा होंदा उत्थें बी ते बर्फ फुहारे बर्फ पौंदी बर्फ पौंदी बर्फ पौंदी मिट्ठी मिट्ठी ठंडी ते मिट्ठा मिट्ठा क्या नज़ारा बड़ा नज़ारा ते दिक्खने गी बड़ी सुंदर जगह ओह् ते ते इन्नी अच्छी जगह न ते अं'ऊ आक्खना कोई बी जा ते ओह्दा मन दिल बी खुश होई जा बड़ा नज़ारा दिक्खने दा ते फिर इक्क दिन अस ताहीं गे माता वैष्णो माता वैष्णो बी बड़ी अच्छी जगह ते बड़ी अच्छी जगह ते माता वैष्णो गे दिक्खने आह्ले ते उत्थें दा नजारा दिक्खने दा नजारा किश होर ऐ इत्थां अस गे पैदल गे ते पैदल आए ते दिक्खने गी इन्ना नज़ारा ते केह् आखचै ते असें दर्शन कीते ते बाकी मेले लग्गे दे होंदे ते औंदे जंदे जै माता दी औंदे जंदे बड़े बड़े नज़ारे न बड़े बड़े ऐसे ऐसे नज़ारे न जेह्दे कारण असें ई जेह्का बी औंदा उ'ऐ खुशी कन्नै जंदा जेह्का बी औंदा खुशी कन्नै जंदा बड़े बड़े नज़ारे न ते दर्शन बी होई जाह्ग इं'या ओह् बाहर दं'ऊ दिन बड़े नज़ारे कीते दे न खुशी कन्नै औंदे न ते खुशी कन्नै जंदे न बड़ी साढ़ी अच्छी जगह बड़ी हरी भरी जगह प्हाड़ियां न बड़ी अच्छी अच्छी प्हाड़ियां न उत्थें ते एड्डे दूरा दूरा औंदे न लोक दर्शन करने गी की बड़े नज़ारे न तुस प्हाड़ियें चें जाओ हवा झूला दी ते लोक फोटो बगैरा बना दे ते वीडियो बनांदे साढ़े इन्नी अच्छियां अच्छियां जगह न साढ़े इत्थें घुम्मनै आह्लियां ते कोई बाहर दा बंदा बी इत्थें खुश होइये औंदा ते खुश होइये जंदा ते साढ़े बड़े गै प्यारे नज़ारे न इत्थें बड़ी इन्नी अच्छी हरी भरी प्हाड़ी ऐ ते बड़े खु'ल्ले नज़ारे न इत्थै कुदै बी जाह्गे बड़े खुशी कन्नै औंदा बड़ी खुशी कन्नै जंदा मच्छियां लभदियां बावे बावे आखदे उ'नेंगी आटा देना पौंदा बावा एह् होइया बावा जित्तो होइया ताहीं औंदे बावा जित्तो आह्ली साईड बड़े अच्छे नज़ारे न इन्ने नज़ारे न बावा जित्तो आह्ली साईड बड़े प्यारे नज़ारे न इन्ना सोह्ना मंदर गोल मत्था टेकना ते चक्कर लाना बड़ा शैल मंदर ऐ इन्ना शैल मंदर ऐ बावा जित्तो दा बड़ा प्यारा मंदर ऐ ते फिर उत्थां दा होइयै जंदे उठी ताहीं बावा जित्तो बड़ा बड्डा ओह् ऐ ते जै हिंद जै भारत